قانونی دستاویزات کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا تجربہ مجھے تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ قانونی دستاویزات لینے کے لیے شہروں کے اور سرکاری دفتروں کے چکر لگایا کرتے ہیں بہت سارے سرکاری دستاویزات ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کے چپل تک گھس جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن جو کہ قانونی دستاویزات میں شمار ہوتی ہیں اور ان کا حاصل کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے سرکاری جو بڑے بڑے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے جو قانونی دستاویزات تیار کیے جاتے ہیں ان سب کا حاصل کرنا بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو چاہیے یہ کہ ان ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ مہیا کرائے تاکہ عام لوگ بھی اپنے لیے کچھ بہتری پیدا کر سکیں اور اپنا اور اپنے معاشرے کا نام روشن کر سکیں